मुंहिंजी पसंदीदा किताबु आहे द सिक्रेट द सिक्रेट नाले किताबु मां सभिनि खां पहिरीं हुन किताबु खे जेकी डॉक्यूमेंटरी ठहियलु आहे यूट्यूब ते हिंदीअ में ॾिठी हुई ऐं हुनखां मां प्रभावित थी करे हुन बुक खे पढ़ण चालू कयो जीअं मां हुन बुक खे पढ़ण चालू कयो मुंहिंजी लाइफ़ में मुंहिंजी जेकी जीवन आहे हुनमें जाम सारा बदलाव आया आहिनि ॿियो हीअ जेकी किताबु आहे हुनमे घटि ईअं चवंदा आहिनि की जेको बि तव्हांखे खपे पंहिंजी ज़िंदगीअ में तव्हांखे जेको बि खपे हुन लाइ तव्हांखे उन लाइ एॾो रखिणो आहे की भाई हुन लाइ रोज़ तव्हांखे चवणो आहे की भाई हा मूंखा थींदो मूंखा थींदो मूंखा थींदो जंहिंसां छा थींदो की हिकु ॾींहुं उहे शइ पाण ई पाण तव्हांजे वटि अची वेंदी जेकी तव्हां हुन लाइ अगरि महिनतु कंदा त उअ शइ तव्हां वटि जल्दी ईंदी ऐं तव्हां उनखे पाए सघंदा ॿियो उअ शइ अगरि तव्हांखे नथी मिले त तव्हांखे दुख़ी न थियणो आहे हुनजे पुठियां वरी वरी कम करिणो रहिणो आहे इन ग़लतियुनि खे सुधारे पंहिंजी जेकी कमियूं आहिनि हुननि खे सुधारे उन शइ लाइ कम करिणो आहे ऐं तव्हांखे हुनमें अॻियां अचनि वारे समय में उअ शइ ज़रूर मिलंदी ॿियो त अगरि तव्हां कहिड़ी बि शइ आहे उनमें उहो अहिड़ो हिक एग्जांपल ॾियनि था के हिकु माण्हू जंहिंजा ॿई हथु ऐं ॿई पैरनि में फ्रेक्चर एॾा थी विया की डॉक्टरनि चयो की उहो कॾहिं हली न सघंदो पर उन्हनि उन माण्हू पंहिंजे अंदरु हिकु उहो जिंदा रखियो के भाई मूंखे हलणो आहे ऐं उहो रोज़ पंहिंजे पाण खे उहो चवंदो रहंदो हुयो की भाई मूंखे हलणो आहे मूंखे हलणो आहे मूंखे पंहिंजा हथ मूंखे पंहिंजा पैर जेका आहिनि हूअ कम में लॻाइणा आहिनि जेका छा थियो के हिक साल में उहो माण्हू हलण शुरू करे छॾियईं ऐं वील चेयर तां उथी करे उन पंहिंजो हथ पंहिंजा पैर सभिनी शयुनि खे कम ते लॻाए करे ऐं पंहिजो जेको शरीर आहे उहो वरी उभो कयईं जेको इहो चवंदो आहे हीअ किताबु चवंदी आहे की कहिड़ी बि शइ इंपोसिबल कोन्हे तव्हां कहिड़ी बि शइ खे पंहिंजे अंदरु में हुनखे चई करे रोज़ उन बारे में चई करे हुन बारे में सुठो ॻाल्हाए करे ऐं पंहिंजे अंदरु हुन शइ लाइ करण लाइ हिक ताकतु ॾेई सघंदा आहियो ऐं उअ शइ खे पंहिंजी तरफ़ तव्हां आकर्षित करे सघंदा आहियो इह इन किताबु जो मेन चवण आहे